जोधपुर में ऐतिहासिक जैसे है ये अपने किला है मंडोर है रानीसर पदमसर है और उम्मैद पैलेस है यह काफ़ी मतलब काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी टाइम से है जो राजा महाराजाओं के टाइम का है और यहाँ के जो किले के जो राजा है वो राजा उमेर सिंह हैं जो उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ करी युद्ध भी करे आज भी किले में उनकी मतलब प्रतिमा है उनके जो जो उन्होंने जो युद्ध में लड़े थे भाले हैं और तलवारें हैं उनकी पोशाक है और आज भी किले के अंदर सजा के रखी हुई है और किला भी आज भी उनके नाम से जाना जाता है राजा उमेर सिंह के नाम से मंडोर है तो मंडोर यहाँ का जैसे रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का यह पीहर है मंडोर हमारे यहाँ जो काफ़ी पूरव वो ये भी काफ़ी पुराना है तो यहाँ से यह मंडोर मतलब मंदोदरी के नाम से भी जाना जाता है मंडोर और उमेर जो पैलेस है वह राजा उमेर सिंह के नाम से ही ये उमेर पैलेस बनाया हुआ है यह भी काफ़ी प्रख्यात है जोधपुर में यहाँ के लोग उमेर पैलेस बाहर के लोग आते हैं जो उमेर पैलेस को ज़्यादा परचेस करते हैं वहाँ रहते हैं करते हैं यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है ऐतिहासिक है यहाँ के राजस्थानी खाना जैसे अपने दाल बाटी है दाल बाटी चूरमा और यहाँ की ज़्यादा फेमस खिचड़ी है यहाँ का मिर्ची वडा है यह सब चीजें यहाँ की राजस्थान की हैं